मां तव्हांखां पलंगु वरितो हुओ पलंग जी लकड़ी सनमाइक थोरी फुंडियलु फुंडियलु लॻे थी पर हुनमें फिनीशिंग बि नथी नज़र आचे मूंखे मज़ो न आहियो उनमें मज़ो बिल्कुल न आहियो हाणे मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई